جی ہاں میں اپنے فارغ وقت اور سفر کے دوران کتاب پڑھنے کی عادت رکھتی ہوں یہ عادت میرے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے جب میں کتاب پڑھتی ہوں تو میرے خیالات میں نیاپن آتا ہے اور میں مخھتلف موضوعات پر سوچنے لگتی ہوں کتابیں پڑھنے سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور میں مختلف ثکافتوں اور خیالات کے بارے میں زیادہ جاننے لگتی ہوں اس کا اثر میرے رویے پر بھی پڑتا ہے کتابیں پڑھنے سے میرا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور میں زیادہ متاوزن محسوس کرتی ہوں اس کے علاوہ یہ عادت مجھے نئی چیزوں کو سمجھنے اور مختلف نقطہ نظر کو قبول کرنے کی صلاحیت دیتی ہے یہ مجموعی طور پر کتاب پڑھنے کی عادت میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور میں اس کو جاری رکھنا چاہتی ہوں